हमारे जिले में बहुत सारे मंदिर हैं जैसे इस्कॉन टेम्पल प्रेम मंदिर संजीवनी नगर में है एक हनुमान मंदिर हमारे घर के पास साईं मंदिर बहुत सारे जबलपुर में है एक राजा जी राजराजेश्वरी मंदिर जो परम्पराएं वहाँ पे त्यौहार मनाएं जाते हैं और हम वहाँ पे अपना योगदान देते है जैसे हम वहाँ पे अपना दान देते हैं और सब मिलके वहाँ पे उन मंदिरों में जाते हैं पूजा करते हैं और त्यौहार मनाते हैं जिससे हमारी एकता बढ़ती है और धार्मिकता भी बढ़ती है एक दूसरे से मिलने से हमारे जो व्यवहार होते है वो लोगों से बढ़ते हैं और अगर हम पूजा स्थल पर जाते हैं तो हमारे अंदर एक पोजेबिलिटी आती है जो निगेटिविटी होती है नकारात्मक ऊर्जा वो दूर होती है और धनात्मक ऊर्जा पाज़िटिवटी अंदर अति है जिससे हम खुश रहते हैं स्वस्थ रहते है और अच्छी बातें करते हैं और अच्छी बात करने के साथ साथ हम लोगों को अच्छी बातें बताते है जिससे ही चाहे सब लोग बहुत ही खुश रहते हैं आउ स्वस्थ भी रहते हैं तो हमें अपने आसपास के पूजा स्थलों में जाना चाहिए और बड़े योगदान देने चाहिए